ہیلو ہیلو گوڈ مارننگ میڈم میں انصاری عائشہ بول رہی ہوں آپ کی کالج کی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈینٹ ہاں میڈم میرے فادر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو مجھے نا لیونگ سرٹیفکیٹ چاہیے جی جی میم بینگ بینگلور میں ہوا ہے میڈم نہیں نہیں میڈم نرانسفر ہو چکا ہے اور انفیکٹ پورا ٹرانسفر پروسیجر بھی ہو گیا ہے اس لیے مجھے ارجنٹلی لیونگ سرٹیفکیٹ چاہیے میڈم اور میڈم ایگزیکٹلی تو نہیں پتا پر پاپا کے یہاں کوئی پہچان کے ہے تو وہ لوگ کالج میں ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ بولے کہ آپ لیونگ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ اور پھر یعنی آپ کہاں تک کے سمیسٹر اٹینڈ کیے ہو اتنا بھی ڈٹیل اور وہاں کا ریزلٹ لا کے آپ یہاں پہ پہلے سبمٹ کرو تو پھر اس کے حساب سے ہم لوگ وہ لوگ ڈیسائڈ کریں گے اگر ہو گیا تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سال ویسٹ نہ ہو لیکن نہیں ہوا تو پھر کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے میڈم دیکھیے کیونکہ پاپا کا ٹرانسفر آلریڈی ہو چکا ہے ایکچولی میڈم والدہ کو بھی مطلب وہاں پہ سب گھر گھر سیٹ اپ کرنے کے لیے جانا ہی پڑ رہا ہے اور یہاں پہ اور کوئی ہے بھی نہیں کہ جہاں میں رک کے میرا سمیسٹر کمپلیٹ کر لوں ایکچولی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا سال ویسٹ نہ ہو پورا ایک ایئر تو کمپلیٹ کر لوں لیکن پاسیبل نہیں ہو رہا ہے میڈم تو آپ مجھے بتائیے میں کیا فارملیٹی کرنی ہوگی مجھے جی میڈم جی میڈم اوکے جی میڈم بہت شکریہ ہاں میڈم میں جو فارملیٹی ہے وہ ان شاء اللہ کم جلدی سے جلدی کمپلیٹ کر دیتی ہوں اور آپ پلیز اتنا کوآپریٹ کر دیجیے جلدی سے میرا اتنا کام کر لیجئے کچھ ضرورت رہی میڈم تو میں آپ کو پھر سے تکلیف دوں گی آپ پلیز کوآپریٹ کر لیجیے اوکے بہت شکریہ میڈم تھینک یو سو مچ اللہ حافظ